असां ॿारनि सां कोशिशि कंदा आहियूं त सिंधीअ में ॻाल्हायूं पर अॼुकल्ह जा ॿार जेके आहिनि उहे सिंधी चङी तरह समुझी न सघंदा आहिनि इनकरे असां हुन में कुझु हिंदी अख़र या कुझु अंग्रेज़ी अख़र विझी करे हुनखे समुझाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं हुन खां पोइ बि जेके न समुझंदा आहिनि त हुनखे असां इशारनि सां या चङी तरह करे करे ॾेखारे कंदा आहियूं भई जीअं भई ढप साहु खणिबो आहे त कीअं अची ॾेखारींदा आहियूं भई जोर सां इयं साह खणी करे हिनखे चइबो आहे साहु खणिबो आहे